हम किरण कुमारी पापाके नाम श्री सत्यनारायण सिंह हैय हम मैट्रिकमे सेकंड डिविजन सँ पास करके इन्टरमे इन्टरमे साइंस लए के पढलियै हऽ आओर ओकरा बाद सेकंड डिविजनसे पास करके बी एस सी कम्पलीट कर लेलियै हऽ बी एस सी बी एस सी कम्पलीट करेके बाद शादी हो गेले शादी हो गेले पापाके नाम पापा हमर खेती करै छै पति भी खेतीये करै छै आओर बाहरके कुछ एक्सट्रा काम भी करै छै जैसे कि जैसे कि गाय रखै छी आओर एक्सट्रा काम भी करै छी घरमे आओर घरमे हम रहै लए बच्चा सबके सम्भालै लए आओर पढाबै लए थोड़ा मोड़ा टीचिंग भी कराबै लए एक तरहसँ हम गृहणीके रूपमे घर ही मे अभी रहै लए काहे कि शादीके बाद पढाइ छोड़ देलियै हऽ अभी फिलहालमे